उत्तर प्रदेश जो कला ऐं शिल्प राज्य जी सांस्कृतिक विरासत में अहम भूमिका निभाए रहिया आहिनि इहो खेत्र पंहिंजी विविध कलात्मक परंपराऊं जीअं चिकिनकारी ज़री धातु शिल्प मिटीअ जा बासण राज्य जी सांस्कृतिक पेहचान ॿुधाए थो लखनऊ जी चिकनकारी उत्तर प्रदेश जी कला जी ख़ासि पेहचान आहे ऐं दुनिया में प्रसिध्द आहे ज़रीअ जो कम वाराणासी में थींदो आहे जंहिंमें कपिड़े ते धाॻे ऐं धातुअ जो प्रयोग करे अनुठी कला ॾेखारींदा आहिनि मुरादाबाद जो पितल ट्रामो ऐं ॿियूं धातुनि सां घणी बासण ऐं मूर्तियूं ठहंदियूं आहिनि मिर्ज़ापुर भदोही में कालीन जग ज़ाहिर आहिनि इहे रुगो न सांस्कृतिक विरासत जो हिसो आहिनि बल्कि स्थानीय अर्थव्यव्स्था में बि महत्वपूर्ण योगदान ॾेई रहिया आहिन आजिवीका बि था ॾियनि ऐं पर्यटन खे वाधारो बि था ॾियनि